बड़ियां सारियां जगह न जित्थे मंदर पौंदे न जियां माता वैष्णो होई गेआ एह् कटरे च पौंदा होर जेह्की ओह् ऐ सुकराला माता एह् डिस्टिक कठुआ च पौंदी उत्थें जेह्के लोक जंदे न नमियां गड्डियां लैंदे नमियां गड्डियां लेइयै मत्था टेकने गी जंदे न मत्था टेकियै शैल माता दा आशीर्वाद लैंदे न ते जेह्की माता वैष्णो ऐ माता वैष्णो जेह्की कटरे च पौंदी ते इत्थें बी बड़ी दुनिया जंदी बड़ी संगत जंदी बड़े ओह् जंदे बाह्रै दे बी जात्तरी जंदे ते जेह्की इत्त ऐ बागे बहू बबा माता काली जेह्की ओह् ओत्त ऐ जम्मू च पौंदी एह् बाबा बहू लोचन ने आंदी ही इत्थें ते उत्थैं मनें दी मुरादां जेह्कियां पूरियां होंदियां न माते दा मंदर ऐ सिद्धपीठ मंदर ऐ उत्थैं बी बड़ा सौह्ना मंदर ऐ उत्थें बी जंदे लोक शैल अपने जंदे ढोलें बाजें कन्नै बी जंदे सारी संगता जंदी केईं लोक ऐसे न उनेंई चौकियां बी बड़ियां औंदियां भाई चौकियां लैंदे लैंदे जंदे उत्थें होर उत्थै जाइयै माता दे जेह्की बाबे आह्ली माता उत्थै छिल्लियें दी सुक्खना होंदियां न होर लोकें दियां जेह्कियां सुक्खना पूरियां होंदियां न सुक्खनां पूरियां होने दे बाद फ्ही माता दे जेह्कियां छिल्लियां जेह्के लोक चढांदे न बड़े सारे लोक न जिंदियां मनै दियां मुरादां उत्थै पूरियां होंदियां न होर माता बावे आह्ली बोह्त ओह् ऐ बड़ी गै जेह्की शक्तिशाली पीठ ऐ ओह् ते बड़े सारे ऐसे मंदर न जियां चर्च होई चर्चें दा असें ते पता नी ऐ इन्ना जियां एह् होई गेइयां मस्जिदां होई गेइयां मस्जिदां बड़ियां सारियां जेह्कियां श्रीनगर होंदियां न इत्थैं बी हैन पर असेंई इन्ना उंदा कोई पता नी ऐ कोई पता नी ऐ कि मतलब कुत्थै कुत्थै न ते बड़े सारे मंदर इत्थें राधा कृष्ण दा मंदर उधमपुर जेह्का मन्ने तन्ने दा जेह्का राधा कृष्ण दा मंदर ऐ उत्थें बड़ी दुनिया जंदी बड़ी दुनिया जाइयै मत्था टेकदी मत्था टेकियै शैल आशीर्वाद लैंदे न भगवान दा ते बोह्त सारे मंदर न जियां शारदा माता होई गेआ एह् ते उधमपुरै च पौंदी उत्थें बी बड़े लोक जंदे जियां छड़ियां लेइयै जंदे केईं छड़ियां लेइयै जंदे केईं इ'यां मत्था टेकने गी जंदे उत्थें ओह् ते इक बूह्टे च प्रकट होई दी जेह्की शारदा माता ऐ ओह् बूहटे च प्रकट होई दी ओह् बी बड़ी शक्तिशाली माता ऐ ते बड़े सारे इ'यै नेह् मंदर न ते होर जित्थै शिवजियें दा मंदर इत्थैं देवका ऐ इत्थें बड़ी बड्डी मूर्ती बनाई दी शिवजियें दी ओह् ते बड़ी बड्डी मूर्ती ऐ उसी दिक्खियै बी इ'यां ओह् होंदा कि एड्डी बड्डी मूर्ती उनें कियां बनाई होग मिस्त्रियें बड़ी स्हेई मूर्ती बनाई दी होर बी बड़े सारे मंदर न जेह्के हैन इत्त जिंदा असेंई नांऽ बी नेईं हैनी पता उत्थें होई गेई रैंबल होई काली माता जियां मोआडा होई काली माता बड़ियां सारियां इत्थें काली माता दे बी मंदर न शिवजियें दे मंदर हर इक मंदर न ते लोक जंदे दर्शन करने जंदे मत्था टेकने गी जंदे शैल अपने शैल मत्था टेकदे